हरियाली ऐं जेको असांजो स स्वच्छ जेको पर्यावरण आहे उहो अॼु असांजी वॾे में वॾी सॼे दुनिया जी वॾे में वॾी ज़रूरत आहे सभिनी हंधि वञी करे असां जेके ॾिठो वञे त हिमालय जा गिलेशर्स वग़ैरह सभु मेल्ट थी रहिया आहिनि ॻरी रहिया आहिनि ऐं उन जे करे समुंड जी लेवल वधी रही आहे ऐं कुझु देश अहिड़ा आहिनि जीअं बंगला देश जो मुंहिंजो ॿुधल आहे त उहो कुझु टाइम खां पोइ शायदि उते न रहे ऐं उते पाणी अची वञे ऐं जेको पर्यावरण ख़राब थिए थो उन जा ॾाढा वॾा नुक़सान आहिनि असांजो जेको मथे ओजॉन आहे ओज़ॉन में जेके होल थियनि था अॻ में मूंखे जेको ख़बरु आहे त रेफ्रिजरेटर में सुर्योन करे का गैस पवंदी हुई उन गैस जे करे उहा जॾहिं लीक थींदी हुई या उहो कुझु करिणो पवंदो हुओ त उहा पर ओज़ॉन खे ॾाढो नुक़सान पहुचाईंदी हुई त इन करे जीअं सभिनी जेका रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज़ आहिनि उन्हनि सभिनी इहो क़दमु खंयो आहे त हाणे उहो फ्री ऑन जे बदिरे ॿी गैस यूस कंदा आहिनि पंहिंजे जेके ॿ आहिनि एयर कंडीशनर्स आहिनि या रेफ्रिजरेटर्स आहिनि उन्हनि में जेका उहा असांजे पर्यावरण खे नुक़सान न पहुचाए हाणे असांखे उन खे जेको बचाइण जो जेको तरीक़ो आहे त सभ खां पहिरियों ग्रीननरी जेके स्व जेको असांखे हरियाली करिणी आहे असांखे वणु पोखिणा आहिनि त अॼुकल्ह जीअं सभिनी खे इहा जागरुती हिकिड़ी आई आहे त मां ॾिसंदो आहियां कुझु माण्हू पंहिंजे ॿारनि जे जनमु ॾींहं ते या पंहिंजे पंहिंजे जनमु ॾींहं ते हिकु हिकु वण पोखींदा आहिनि ऐं उन खे ख़ाली पोखणु असांजो फ़र्ज़ न आहे पर हुन जी सार संभालण बि असांजो वॾे में वॾो हुन खे हुन जी सार संभालु लहण असांजो वॾे में वॾो कर्तव्य आहे असांजो फ़र्ज़ु आहे इहो त असां उन खे वक़्त बे वक़्तु पाणी ॾियूं ऐं जीअं निम जा वण आहिनि या पीपल जो वणु आहे उहा त बरसाति जो पाणीअ में बि इहा जल्दी वधी सघनि था त उन्हनि खे ख़ाली शुरूअ में थोरी महिनत करिणी पवंदी आहे ऐं हिकु दफ़ो उहे जो पंहिंजी उहा पकिड़े वठंदा आहिनि त उन खां पोइ बरसाति जेका पए थी त उन में उहे असांखे हिन खां बचाए सघनि था ऐं जंहिं जिते जिते बि इहे हरियाली न आहे जीअं ॾिसूं था असांजे राजस्थान में हरियाली घटि आहे त उते बरसाति बि घटि पवंदी आहे ऐं बरसाति में जेको पाणी अॼुकल्ह ॾिसो था पाणीअ जो जेको लेविल आहे उहो सभु घटिजी वियो आहे ऐं सभिनी बोरिंग करणु चालू कयो आहे त उन जे करे उन पाणीअ जी लेविल घटिजंदी थी वञे अॼु पीअण जे पाणीअ जी ॾाढी तकलीफ़ सॼी दुनिया में आहे त पीअण जो पाणी न मिलंदो त साॻिए रीति असांजो जेकी खेती ॿाड़ी आहे असांजी उन ते असरु पवंदो त इहे ॾाढा घणेई शयूं आहिनि जेके असांखे उन खां नुक़सान थी ॾियनि त इन करे सभु खां वधीक त असांखे आसे पासे में साफ़ु सफ़ाई रखिणी आहे ऐं सभु खां वधीक जेको आहे इहा जेका प्लास्टिक असां यूज़ कयूं था प्लास्टिक खे हिकदमि बंदि करणु खपे कपिड़े जूं थैलियूं ठाहिराइजे जेके एनजीओज़ आहिनि इहे आहिनि हुननि खे इहो जेको आहिनि इहा जागरुती आणणु खपे त प्लास्टिक जी थैलियूं गवर्मेंट आहे उन्हनि खे बैन करणु खपे जिते बैन कनि था पोइ हुन खां पोइ हलनि पियूं थियूं त वॾे में वॾो जेको असांजो पर्यावरण जो दुशमन आहे उहो प्लास्टिक आहे ऐं सभु खां पोइ जेको आहे उन खां पोइ जेको असांजो ॾिठो वञे त असांखे वणु टिण ऐं स सभु जेका आहे हरियाली रखिणी आहे सभिनी हंधि त उन सां अॻिते हली करे असांजी जेका नेक्स्ट जनरेशन ईंदी उन्हनि जे लाइ असां अहिड़ो कुझु सुठो करे वञूं जो उन्हनि खे तकलीफ़ न थिए